علی گڑھ میں ضلع میں نقل و حمل کے اہم اختیارات جو ہیں وہ ریلوے اسٹیشن ہے یہاں سے ریل آپ دلی بمبئی کہیں بھی جا سکتے ہیں آٹو چلتے ہیں بسیس چلتی ہیں ای رکشے چلتے ہیں اس سے سفر آپ کے آسان ہو گئے ہیں اور ای رکشے چلتے ہیں اب پینڈل سے جو جو ٹانگیں چلتے ہیں کھینچے جاتے ہیں وہ سب چلتے ہیں